बच्चा सभके लागि जे हइ छोट छोट बच्चा सभ लागि किताब अबैत छै हिन्दी वर्णमालाके आबैत छै अँग्रेजी बुक आबैत छै गणितके सवालके आबैत छै जोड़ घटाव गुणा भागके तऽ ओ पैसाके हमसभ लेके इसकुलमे जाइत छी इसकुलमे ले जाके बच्चा सभकेँ ओकरा चित्र दिखा दिखाके ओकरा पढ़ाबैत छी बच्चा सभ चित्र देखलक तऽ बेसी समझलक हऽ आओर ज्ञान भी ओहि से मिलैत छै किएकि कोइ भी चीज बच्चा जे हइ जे नजरसँ देखलक से आ जे अहाँ पढ़ाएब मौखिक रूपसँ से आ लास्टमे बच्चा जे हइ ओकरा लिखैके कोशिश करैत छै तऽ पहिले जे हइ फोटो देखलक फोटो देखलाके बाद जे हइ मुँह से बोलैके सिखलक आ ओकरा बाद जे हइ हंँ लिखएके कोशिश केलक हँ आ फोटो देखै से पहिले बच्चा सुनलक कि हम की बोल रहलियै आ ओहिसँ बच्चाके मनोरञ्जन भी होइत छै कविता कहानी भी रहैत छै बच्चा सभके कविता कहानी पढ़ाके भी जे हइ पोएम ओएम पढ़ाके भी जे हइ ओकरा सभकेँ हमसभ कोशिश करैत छी कि जेतना अच्छा से अच्छा ज्ञान अर्जित कर लेवे बच्चा आओर ओहिसँ खुशी भी बच्चाके मिलैत छै आ नया नया जाहिमे चिल्ड्रन जे बच्चा सभके लागि होइत छै तऽ नया सुरतामे बच्चा सभकेँ बहुत जागृत रहैत छै कि हम एकरा पढ़ू देखू पढ़ू आओर भी कइ प्रकारके जे हइ ओहिमे जे फोटो ओटो रहैत छै फोटोके हिसाबसँ लोक काम करलक आगे बढ़लक बच्चा भी खुश होलक सरजी भी खुश होलक आ सभ जे हइ धूमाधम